रोल ऑफ द गवर्मेंट इन गोवा म्हणजे जाल्यार पळोवपाक गेले जाल्यार पयलींचे जे पोर्चुगीज गवर्मेंट आसलें तें आमकां कांयच अशे इम्पोर्टंस दिनासले दे वॅर ऑल फॉर द फॉर दॅअर ओन बेनिफीट अशें म्हटल्यार जाता आमची जी गोंयच्या लोकांची जी कितें चळवळ आसा वा तांचे किदें जी गरजणूक गरजो आसात तें आमकां तांणी केन्नाच इंपोर्टंट दिलें ना तें फक्त आपलें चिंत्तालें बट नांव इफ यू गो टू सी गवमेंट इज टेकींग म्हणजे खुबशे अशे इनिशिएटिव्ज घेतला जें आमकां पळोवपाक मेळटा आपली जी मायभास आसा ती सांबाळपा खातीर गोवमेंटान कितें किदें केलां तें आमकां पळोवपाक मेळटा जशें की गूड एग्जांपल कुड बी कोंकणी भाशा मंडळ जें आत आजून पर्यंत लढटा आपल्या कोंकणी भाशे खातीर आनी कशीं ती चळवळ फुडें सरत आयल्या तें आमकां ह्या कोंकणी भाशा मंडळा थ्रू पळोवपाक मेळटा कशें तांणी आपली मायभास जी आसा ती राखल्या आनी कशें ती लोकांक प्रमोट करता की कोंकणी भाशा ही म्हणजे इम्पोर्टंट करची ऑर द फस्ट लँंग्वेज करची हें लढत आयले तें आमकां पळोवपाक मेळटा